ہلو جی آپ ارمان ٹریول سے بول رہے ہیں سر ہاں ہم کو لکھنؤ سے کانپور جانا ہے تو دس لوگ ہیں ہم لوگ کیا کیا مطلب مینی بس کا کیا کرایا ہوگا

ہم کو ہم کو ابھی ابھی تو نان اے سی والا چاہیے کیونکہ موسم تھوڑا ٹھنڈک سا ہو گیا ہے تو اے سی لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی بغیر اے سی کا آپ ہم کو بتائیے کہ کیا چارج پڑے گا لکھنؤ سے کانپور اور کانپور سے پھر لکھنؤ تھوڑا سا نہیں اصل اے سی کا تھوڑا سا ابھی ماحول نہیں ہے کیونکہ موسم میں نمی آ گئی ہے تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ نان اے سی والا ہی چل چلتا تو اگر نان اے سی میں جائیں گے کیا گاڑی ٹھیک ٹھاک نہیں رہتی گاڑی مطلب اندر سے خراب رہتی ہے کیا اچھا اچھا اچھا ہاں سیٹ سیٹ سیٹ سیٹ بہتر رہتی ہوگی صحیح کہہ رہے ہیں لیکن اچھا اچھا تو عموماً آ آپ کی ٹریول کے بجے تک کُھلا رہتا ہے آفس چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہم کل آپ کی طرف آتے ہیں تھینک یو سر ٹھیک ہے